औ सानस्रिनो आं बिदिनो आंनि फंबाय बा बिनानावफोरखौ आं फोरोंबाय ओमफ्राय नै दैमायाव बा फोरोंबाय आं ओरै सानस्रि ओरै सानस्रि होननानै आथिंखौ समान खालामनानै आथिं आखाइखौ ओरै खालामनांगौ आथिंखौ ओरै दाफुं दाफुं खालामनांगौ होननानै बुंबाय फंबायखौबो आरो बिनानावखौबो फोरोंबाय आं सानस्रिनायाव आरो गब'नायाबो आं गब'दों गब'दों दैयाव आं एसे गोथौ सम गोथौवाव थांब्र'नानै गब'दों आरो बेहाय आङो सानस्रिनानैनो फैफिननो हादों आं एसे गाब्र'बाय गाब्र'नानै आं बिदिनो सानस्रिबोबाय सानस्रिबोनानै आं फैबाय फैबाय आरो आंनि बिनानावफ्राबो सानस्रिनो रोङै समाव आङो बिदिनो फोंनाय समावनो बियो गब'दों गब'नायावबो आं बिसोरखौ रैखा खालामबाय बा बासायबाय बासायनानै मोजाङै मोजां फैबाय बिसोरबो बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे एखमबा फुख्रियाव बा एखमबा दैमायाव एखमबा बिलोआव बिदिनो फंबाय बिनानावखौ लायै लायै आं फोरोङै फोरोङै बिदिनो बिसोरबो दा सानस्रिनो हाबाय रोंबायबो आरो सानस्रिनायावबो इसिबां बोलो नांगौ स' सानस्रिजेननायाव जेन'बा फोरों जेननाय बा रोंजेननाय रोंजेननाय समाव बिदिनो ओरै सानस्रि ओरै सानस्रि होननानै एसे बाहायनांगौ मेलेमफोरखौबो बेहायनो आङो ओरैबायदि सानस्रि ओरैबादि सानस्रि होनबा मेङोबो बेरादनो सानस्रिनानै बिराद मेंनाय मोनो ओमफ्राय सोलों जेननायावथ' मेंखायो मेंनाय बिराद सानस्रिबाय सानस्रिनानै मेंबाय मेंबाय मालाबा गाब्र'नानैबो गब'यो बेहायबो आं बिनानाव फंबायफोरखौबो बासायनो हाबाय आरो आंबो गब'खांबाय